भाय बहिनके पाबनि हमरा आरके तऽबहुत नीक होइत छै रक्षा बंधन रक्षा बंधन बहुत नीक होइत छै केना नीक होय छै तऽ जेठ भाय रहल जेठ छोट भाय रहए छै ओतऽसंँ फोन केलक दाय गे आ रक्षा बंधन छियै तऽ ठीक छै नुनु आबय छी भाईजी आबय छी गेलहुँ मर मिठाई लए कऽ राखी लए कऽ गेलहुँ तऽ ओतऽ अपन मर मिठ्ठा चढ़ेलहुँ गह्वरमे ओहिके बाद सिंदूर लेलहुँ राखी लेलहुँ मिठाइ लेलहुँ भायके टीका लगबै छियै आरती देखेलहुँ राखी बान्हलहुँ पहिने भायके बड़के तब छोटका भाय कऽ राखीके बान्हैके बाद तऽ दाय गे खाए ले खाना खयलहुँ दाय गे रहि जो तऽ रहलहुँ आबैत कला जे भाय आरके जे जुड़ए छै हजार पाँच सए के टका देलक भाभी साड़ी निकालि कऽ देलक पिनहु दीदी पीनहुँ दाय तऽ विदाइ केलक ओतऽसंँ एलहुँ तऽ बाल बच्चा बर बढ़िआँ मोनसंँ माँ गामसँ एलय गामसंँ एलय मिठाइ दे मिठाइ दे बाल बच्चा लऽ मिठाइ लए कऽ एलहुँ सनेस देलक नैहरामे भाय भौजाइ सासुमाँके पहिने हाथक देलहुँ गोतनीके देलहुँ ननदि रहल ननदिके देलहुँ ननदिके देलहुँ ननदिके दए कऽ बाद ननदो रहल ओहिठिमा ओकरो बर विदाइ कैलहुँ ओहो रक्षा बंधन बान्हलक कपड़ा लत्ता देलहुँ सर सनेस कए दए छियै ननैदो जाय छै भाय बहिनमे बहुत अच्छा रहए छै नीक रहए छै सब बढ़िआँ रहए छै छोट रहल तऽ छोट नहि रहल बड़ रहल तऽबड़ नहि रहल मान स्थान बढ़िआँ रहए छै भाय बहिनके गोतनीके दए छै हमरा आरमे आशा